इसकुलमे हम सभ लोग भाग लेते हैं हम लेते हैं भाग भाग लेते हैं डांस उंसमे बहुत अच्छा होता है हम बहुत बढ़िआँ डांस करते हैं करै हियै ई लए कऽ हम डांस उंस करयमे पन्द्रह अगस्तमे भाग लै छियै छब्बीस जनवरीमे भाग लै छियै या सरस्वती पूजामे भाग लै छियै सभ चीजमे बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ प्राइज मिलै छिकै एहि लए कऽ डांस डांसमे या कोइ चीजमे भाग मतलब लै लयके कहै छथिन तऽ लै छियै भाग लै छियै बहुत चीजमे भाग लै लै छियै देखयमे बोलै छथिन बहुत बढ़िआँ एहि लऽ कऽ भाग लै छियै डांसमे या कोइ चीजमे बहुत अथि कोशिश भी करै छियै नहिओ आबै छै तब पर भी कोशिश सभ चीजमे लै छियै भाग उग लेकिन डांस बहुत बढ़िआँ डांस बहुत बढ़िआँ आबै हइ लेकिन भाषण उसन सभ चीजमे भाग लिअ पड़ै हिकै लै हियै लेकिन की कहै छै इस